मोबाइल लेकर जाते हैं साथ में गीत या सॉन्ग लगा देते हैं सुनते हैं और अपना मतलब अपना जो भी हो वह कटाई करते हैं और जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर होता है उसमें भी लोग गाना बजाते हैं जो कि उनका मनोरंजन हो जाता है और अच्छे से उनलोग का भी काम हो जाता है और लोग अच्छे से कटाई करते हैं और हम घर पर रहते हैं अकेले तो मनोरंजन करने के लिए खाना बनाते हैं तो सीरियल देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है और यह ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुण्डली भाग्य कैसा है रिश्ता अनजाना साथ निभाना साथिया और कुण्डी कुमकुम भाग्य नथ कृष्णा और गौरी की कहानी हम मिलकर भी ना मिले मन अति सुन्दर मन शुन्दर हम यही सब देखते हैं खाना बनाते समय टाइम पास हो जाता है अपना हम और मनोरंजन करने के लिए हम मूवी देखते हैं घर में टी वी है तो खाली समय टी वी देखते हैं मनोरंजन हो जाता है जैसे कि हम फिलिम देखते हैं बन्धन टूटे ना हमलोग का टाइम पास ऐसे हो जाता है और मनोरंजन करने के लिए हम बर्थ डे में जाते हैं तो हम अच्छे से पार्टी स्पेन्ड करते हैं जैसे कि सेल्फ़ी लेना या केक पोतना और डान्स वग़ैरह करना सॉन्ग बजाना यह सब बहुत अच्छा लगता है हमें मनोरंजन करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है हमें यह मनोरंजन करना और हम बहुत ही जैसे कि सावन आता है तो हम झूला झूलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है गीत गाते हैं लोग हमारे आसपास कुछ होता है तो कज़री गाते हैं और गीत गाते हैं जो कि अच्छे से मनोरंजन हो जाता है